पेड़ पौधा काटलासँ तऽ बहुत हानि यऽ जहि से हमसभ जिन्दा छी जे हवा वायु हमरा चाही पेड़ पौधा काटलासँ ओहिमे कमी होइए आओर हमरा शुद्ध वातावरण नहि मिलैए पौधा काटलासँ अभी ग्रामीण छेत्रमे भी एतनाके गरमी पड़ैए कि परेशान परेशान त्राहि त्राहि यऽ गरमीके भीष्म गरमीके कारण एहन गरमी पहिले नहि पड़ै रहै आओर पेड़ पौधा रहै तऽ अहाँक शुद्ध वातावरण जे हम अहाँ हवा लै छी ओ अहाँके पर्याप्त मात्रामे मिलैए एहि लै कऽ पेड़ पौधा काटलासँ पहिले ई चीज हमरा सभकऽ सोचना चाही कि हमे जिन्दा छियै तऽ कथी पर छियै भोजन तऽ एक घण्टा नहियो खयबै तैयो चलतै यदि हम अहाँके शुद्ध वातावरण शुद्ध हवा यदि हम साँसमे नहि लेबै तऽ हमसभ जिन्दा नहि रहि सकबै तऽ पेड़ पौधा पर्याप्त मात्रामे लबागे लगाबैके छै हमरा अहाँके एहिमे सरकार भी बहुत तरहके योजना बनाइके पेड़ पौधा ताकि पर्याप्त मात्रामे ग्रामीण छेत्र हुए या शहरीकरण छेत्र हुए लगबैके पर्यास करैए आओर ई बहुत अच्छा बात छै हमसभ अपना एरिआमे पेड़ पौधा काटले जाइत छी ओकर देखियौ परिणाम हमरा सभके मिलैए मिलल जाइए ई दू हजार चौबीस मे देखि लियौ कतेक भीष्म गरमी छै ओ सभ परिणाम छियै कि हमे अहाँ पेड़ पौधाके काटने जाइत छियै जे जङ्गल छै प्रकृतिक जङ्गल यऽ ओ सभ काटने जाइत छियै ई प्रकृतिकके खिलाफ छै जकर कारण छै कि एहि गरमीके कारण जीव जन्तु मानवके सभके हानि यऽ आ पृथ्वीके हानि यऽ पृथ्वीके हानि यऽ प्रकृतिक बदलि रहल यऽ

एक आम नागरिकके हमरा अहाँ सभके एहि चीजके सोचबाके चाही कि पेड़ पौधा काटलासँ हमरा हानि छै तऽ एहि लैके ओकरा पेड़ पौधाके नहि काटनाइ छै आओर ओकरा आओर जादासँ जादा बेहतरसँ बेहतर लगेनाइ छै पेड़ पौधा ताकि काल्हिके दिनमे हमर आगेके पीढ़ी जे आएत ओहि सभके जे प्रकृतिकके रूप देखैलऽ मिलैए अभी अत्याधिक गरमी देखैलऽ मिलैए अधिकसँ अधिक गरमी देखैलऽ मिलैए एहि चीजसँ ओहि सभके राहत मिलत ताकि वातावरण शुद्ध रहै आओर

किसान सभके लिए भी अहाँकऽ वातावरण सही रहत तऽ बरसा भी अच्छासँ हाएत तऽ किसानो जे यऽ बहुत अच्छा से अपन खेती गिरहस्थी करत आओर ग्रामीण छेत्रमे भी पेड़ पौधा लाबा लगाबैके लिए सरकारके द्वारा भी योजना चलाबैए आओर भी तरहके योजना यऽ जे किसान सभ पेड़ पौधा लगाबैयऽ पर्यावरणके आओर भी बढ़ावाके लिए अहाँके बिद्यार्थी सभके भी एहि चीजके जानकारी देबैके चाही कि ग्रामीण छेत्रके बिद्यार्थी पेड़ पौधा पर धिआन दिअ लगाबैके लिए ओकर रक्षा करैलऽ